आं गुबुन गुबुन गेलेयो गिरिफोरनि बदि फितनेसखौ नुनानै आंनाव मोनसे

गोसोआव सानखांनाय फैदोंमोन एबा थुलुंगाखांनाय मोनदोंमोन जायनि थाखाय आं बेखौ फ्राय उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे हबि हिसाबै लाबोदों दा आथिखालाव आं दासिमबो बेबायदि थाबायबाय थानाय एबा खारबाय थानायनि गेजेरजों जाफुंसारनाय होन्नानै बादायलायनायनि मोनसे जेबो फोरमान गैयाब्लाबो बायदि आंखाल समाव बेबायदि हबिनि गेजेरजों गोजान जायगासिम थाबायनानै एबा खारनानै थांनायनि आङो गोबां उदाहरन जिउआव मोननो हादों बेनिखायनो खारनाया मोनसे मोजां हुदा होन्नानै आं सानो आरो देहायारि बिथिंयै प्राय बुंनो थाङोब्ला बायदि रोखोमनि जन्थ्र'जों खारग्रा बेबायदि गैयाबालानो जन्थ्र'जों खारग्रा बेबायदि जेबो गैयाबालानो गावनि आथिंजोंनो थांनाय फैनाय खालामनायनि गेजेरजों गाव गावनि नांगौ जानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो बेखौ आङो जिउआव मोन्दांनो हादों आरो बेयो जोंनि फारफ्रोमनिफ्रायबो मोजां होन्नानै आं सानो मानोना जोंनि देहायाव बायदि रोखोमनि बेमार आजार जानायनिफ्रायबो जों बेखौ रैखाथि मोननो हायो आरो गोग्गो देहा लाखिनायाव एबा गोग्गो सावस्रि लाखिनायाव बे खारनाय एबा थाबायनाय हुदाया मोनसे मोजां मोनसे हुदा एबा सर' होन्नानै आं सानो